اکثر و بیشتر میں فِلپکارٹ ایپ پہ جاتا اور کافی چیزیں اُس پر دیکھتا اسکرول کرتا جو چیزیں اچھی لگتی اُسے میں کارٹ میں جمع کر لیتا رکھ لیتا اور اِس طرح کرتے کرتے کافی زیادہ چیزیں کافی زیادہ اشیاء اُس میں اِکٹھا ہو گئی جمع ہو گئی کہ یوں ہی ایک دِن بیٹھا ہُوا تھا تو میں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں لیکن پھر اُس کے بعد خیال آیا کی ضرورت نہیں ہے اِن سب چیزوں کی اور پھر تب چیزوں کی ضروت جب ہوگی تو دیکھا جائے گا ابھی اتنا مطلب کر لیا کارٹ میں دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اُس سے لوں پھر یہ ہُوا کہ چلو پورا کارٹ خالی کرتے ہیں تو ایک ایک کر کے میں نے سلیکٹ کیا چُنا اور پھر اُس کو اپنے کارٹ کو پوری طرح سے میں نے خالی کر دیا